एकटा कमीजक ऑर्डर हम देबाक चाहैत छी लेकिन अपन परिवारमे अपन पत्नियेके सङ्ग एक ऑर्डर समझैक छी जे कमीज हमरा नहिये तऽ एकटा कमीज हम कोना लाबी तऽ ऑनलाइन आइ काल्हिके समयमे ऑनलाइन आबैत यऽ तऽ ऑनलाइनसँ हम सोचै छी एकटा कमीज अपन साइजके ऑर्डर दएके मँगाबी तऽ ऑनलाइनमे मोबाइल पर देखैत छी तऽ ऑनलाइनमे दाम आओर कमीजक के साँचा बनिके मोबाइल पर उभरैये तऽ ओहि देखैके बादमे तऽ देखले से तऽ पसन्दमे आबैए लेकिन आब ऑर्डर आबैके बादमे ओ हमरा मानि लिअ पसन्द होइए कि नहि होइए तऽ ई बातके हम अपन पत्नीसँ बात करैत छी लेकिन तऽ अगर हम ओहि ऑनलाइन करबैके माँगै मँगाबैसँ देखैत छी ऑर्डर दै छी करैत छी तऽ ओहिसँ हमरा एहिसँ सस्ता अगर हमरा बाजारमे नीक सौदा भेटैए तऽ हम ओकरा खातिर ओकरा तऽ ऑर्डर दै के बादमे ओकरा तऽ रद्द करबाक लेल तऽ किछु ब्यवस्था करै पड़तै ऑर्डर जे दए देलियै तऽ ओ तऽ ऑर्डरके मोताबिक एतै हमरा दै लए तऽ ओकरा आपस कोना करल जेतै तऽ एकरा खातिर हमरा सभ ओकरा फोनोके द्वारा ओकरा मने कलर या डिजाइन या मने कपड़ाके बिषयमे ओकरा पर ओकरा ई बातके शिकायत दे देके कोशिश करैत छी कि अहाँके हमरा ई कलर नहि अच्छा लागल या ई हमरा साइजक एहि से कम भए गेल या बड़ा भए गेल या नहि तऽ एकर हमर बनावट अच्छा नहि बुझाएल तऽ एकरा खातिर हम ओकरा माने कोनो कोनो बहानासँ ओकरा जे माने रद्द करबाबै खातिर कोशिश करिके ओकरा ऑर्डरके रद्द करबाबैके कोशिश करैत छी आओर हम ओकरा रद्द करबाएके आ फेर ओहि जगहमे हमरा जे बजारमे सौदा कममे मिल जाए तऽ हम बजारेसँ मँगाएके अपन यूज करि लै छी ताकि ओहिमे जादे पैसा लागैए ऑर्डर दैमे जादा पैसा लागैए आओर चीज यऽ कतबै के अच्छो आबैए कतबैके खराबो आबैए तऽ एहि लएके हमसभ ऑनलाइन मँगाबैत छी तऽ मँगाबैसँ पहिले ओकरा हम बिचार बिमर्श करै पड़ै करि लै छी जे ई सौदा जे मँगेबै तऽ ओ सौदा अच्छा अइ आ कि नहि अगर अच्छा छै तऽ ठीक छै आ नहि गड़बड़ बुझाबैए तऽ हम ओकरा पुनः ओहि कम्पनीसँ बात करिके या आओर कोनो तरहसँ बात करिके ओकरा रोकबाबैके कोशिश करैत छी आओर हमरा सभकऽ बाजारमे अच्छा मिलैये तऽ हम बजारेसँ लाबैके कोशिशमे जादातर करैत छी आओर ओकरा हम रद्द मतलब ऑनलाइन द्वारा या मोबाइलके द्वारा ओकरा हम छी पैसे भेजैत छी